यारा अगस उणीवीह सौ नवे सतावीह अक्टूबर उणीवीह सौ सठ हिकु जनवरी उणीवीह सौ चोहठि अठ मई उणीवीह सौ सतरि पंद्रहं जून उणिवीह सौ ॿाहतरि